हैलो गुड आफ़्टरनून सर सर मुझे ज़ूलॉजी म्यूज़ियम के लीए बुकिंग चाहिए थी सर आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या मैं उसे बुक करने के लीए ट्वेन्टी सिक्स को आ सकती हूं अच्छा सर और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहूं तो तो सर आप मुझे ये बता दीजीए की मुझे पास कितने दिन में मिल जाएगा और सर इसको अप्लाई करने के लिए कुछ डीटेल्स भी देने होंगे या कोई डॉक्यूमेंट भी

तो सर फ़ॉर्म का कोई चार्ज भी लगेगा अच्छा सर आप मुझे फ़ीस बता दीजीए सर मुझे लगभग तीन अच्छा और आप मुझे ये बताइए कि संडे के दिन तो आपने टाइमिंग बता दी मंडे या ट्यूस्डे का कोई अलग टाइमिंग है या वही टाइमिंग है सर तो मेरे विज़िटिंग का कोई फ़िक्स टाइमिंग होगा की म्यूज़ियम जब से खुला है और जब तक बंद नहीं होगा तब तक मैं वहां रह सकती हूँ ओके सर और सर मैं डिटेल्स आपको ऑनलाइन दे दूं कि मुझे आकर देना होगा तो क्या मैं आपको इसी नंबर पे सेंड कर दूं या आपका कोई और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है अच्छा और अगर मुझे पेमेंट ऑनलाइन करना है तो क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं या ऑफ़ ही देना पड़ता है ओके सर तो उसके लिए कोई डिस्काउटं भी है या मुझे पूरा ग्यारह सौ नौ सॉरी कितना था आपका पैसा हाँ ग्यारह सौ नब्बे रूपये पूरा टोटल देना होगा कि उसमें कुछ डिस्काउटं भी है ओके सर थैंक यू तो